अपना सलहेस बाबाके होइ छनि मछरी मारै छथिन मछरी मारिके मलाह तलाह सब पूजा करै छै जेना हमरा आओरके परबमे पूजा होइ छथिन तेनाहिते हुनको सलहेस बाबाके मछरी मारिके पूजा करै छथिन हुनका आओरके वएह परब छथिन हमरा आओरके दोसर परब छथिन हुनका आओरके वएह छथिन परब मछरी मारै छथिन सलहेस बाबाके पूजा करै छथिन हुनकर आओरके वएह परब छथिन तऽ वएह परब मनबै छथिन मछरिए मारिके हुनकर पूजा होइ छथिन पूजा करै जाइ छथिन पूजा कएलाके बाद अपन फिर सालेसाल हुनका आओरके वएह पूजा होइ छथिन सलहेस बाबाके हुनका आओरके मछरीवला छथिन देवता तऽ हुनका आओरके मछरीके पूजा होइ छथिन सलहेस बाबाके हमरा आओरके दोसर परब छथिन आओर हुनका आओरके सलहेस बाबा छथिन मछरीवला पूजा होइ छथिन मलाह आदमी आओर वएह पूजा करै छथिन सलहेस बाबाके मछरीवला पूजा करै छथिन सलहेस बाबाके ई कएलाके बाद अपन हुनका आओरके जे परब छथिन ओ परब सब निमहाबै छथिन जेना हमरा आओरके छथिन दोसर परब हुनका आओरके छथिन हुनका मछरीवला देवता छथिन सलहेस बाबाके मछरी चढ़ै छथिन सलहेस बाबाके वएह पूजा होइ छथिन सलहेस मलाह मलाह आदमी छथिन मलाह आदमीके सलहेसे बाबा देवता होइ छथिन हमे आओरके दोसर देव अथी छिए तऽ दोसर देवता छथिन जकर जेहन देवता होइ छथिन ओइसन पूजा करै छथिन तऽ मलाहसभ ई सलहेस बाबाके मछरी मारै छथिन मछरी मारलाके बाद हुनका चढ़बै छथिन चढ़ेलाके बाद अपन ओसभ बहुत रङ्गके अथी जे अपन जकरा जइसन अथी होइ छथिन ओइसन करै जाइ छथिन कएलाके बाद अपन फेर पौरसाल आबै छथिन तऽ फेर साले साल पूजा सलहेस बाबाके होइ छथिन मछरी मारिके आओर हुनका पूजा करैलए जाइ छथिन आओर करै छथिन पूजा एहनमे सब देवके छथिन अथी परब होइ छनि अपन परब करै छथिन ओहो आओर मछरी मारै छथिन आओर अपन सलहेस बाबाके चढ़बै छथिन